जैह्ड़े जिस थाह्र च अस रौह्ने आं अस उस थाह्र रौह्ने आह्ले जाति दे लोक जैह्ड़े हिन्दू धर्म दे मनदे लोक न बड़े गै धार्मिक लोक न ते एह् हिन्दू धर्म दे लोक जेह्डे न माता दी पूजा मंदरें च जदें न अपने घर जगराता करदे न माता दे जगराते करदे न ते मंदरें च जाइयै पाठ करदे न अपने घर जेह्ड़े ठाकर न रक्खे दे उंदी पूजा करदे न ते उ'नें गी मनदे न हिन्दू धर्म दे लोक जेह्ड़े साढ़े ऐ बड़े गै नेक होंदे न ते इमानदार होंदे न ते धार्मिक विश्वास आह्ले होदें न कर्मवाद आह्ले होंदे न हिन्दू धर्म जेह्ड़े साढ़ै हिन्दू जाती दे लोक जेह्ड़े न एह बड़े गै धार्मिक विश्वास आह्ले लौक न साढ़े ग्राएं च ऐ रौह्ने आह्ले ऐ जेह्ड़े हिन्दू लोक न जैह्डे न बड़े गै धार्मिक आह्ले न ते ऐ जिं'या अऊं आखानियां के ऐ हर ध्यारे गी बड़ी चढ़ियै बनांदे न इन्दे हिन्दू धर्म दे जेह्ड़े साढ़े ध्यार औंदे न जिं'या देआली लोह्ड़ी सरगांदी मकर सक्रांती नाग पंचमी जेह्ड़ी ऐ सारे ध्यार औंदे न अस जेह्ड़े हिन्दू धर्म दे जेह्ड़े लोक न जित्थै अस र'वा करने आं एह् सारे हिन्दू लोक न ते एह् ध्यारें गी बड़ी गैं चगीं चाल्ली मनांदे न ते मनोरंजन करदे न त् बच्चे न्याने जेह्ड़े न ओह्बी बड्डे गै खुश होंदें न ते जिसले ध्यार औंदे न ते बच्चे जेह्ड़े न न्याने जेह्ड़े बड् गै खुश होंदे न ते नमें नमें कपड़े पादें न ते दिन ध्यारे गी मठ्ठियां आह्नदे न ते अपने घर खुशियें कन्ने सारे अपने घर परिवार कन्नै खुशी कन्नै उस ध्यारें गी मनांदे न ते दस्सेदा ऐ जे के ग्रां च जेह्ड़े जिस थाह्रै च अस रौह्ने उस थ्हार रौह्ने आह्ले जाति दे लोक जेह्ड़े हिन्दू धर्म दे मनदे लोक न बड़े गै धार्मिक लोक न